मार्शल आर्ट तकनीकके उपाय करैत करैत अइ आओर प्रतिद्वन्द्वी या अपन साथीके सामना करैके लेल सीखल जाइए लेकिन काटाके समझैके लेल शायद एकरा दुइगो चीजसँ तुलना कएल जाएत आओर तुलना करनाइ मोसकिल छै कियाकि एहिमे बहुत बारीकी आओर जटिलता रहै छै एहि दुआरे एहि दुआरे एकरा समझैके लेल एगो शब्दके तोड़ि तोड़िकऽ तोड़ैके तोड़िकऽ सरल बनै बनबैके प्रयास करल जाइ छै मार्शल आर्ट लोक अपन बचाव या बचावके लेल ज्यादा उपयोग करैए